हरी साहके हम ऑडर करलिए हेऔ ऑनलाइनवला कहिआ तोँ हमरा खाना पहुँचेबहक पनीर ऑडर करलिए यऽ रोटी दालि चावल हर चीज हम ऑनलाइन कै देलिए कखन अएबै लैके यौ ऑडरवला बहुत टाइम भै गेल यऽ ओहिमे अहाँ बेसी कै के सबजी अहाँ दै देबै मिठाइ भी अहाँ बढ़ै देबै जामुन आओर कच्चा पक्का रसगुल्ला तीन चारि रङ्गके कै के अहाँ हमरा भेज दिअऽ कतेक देरमे अहाँ हमरा भेजि सकै छिए जल्दी भेजू बहुत टाइम भै रहल यऽ मिठाइ एगो दुइ गो मिठाइ दैके हमरा भेज देबै बहुत टाइम भै रहल छै जल्दी अहाँ भेजबै तभिए ने बाल बच्चासभ खएतै जल्दी अहाँके ऑनलाइन करलहुँ इएह चलिते कि सब अहाँ भेजि सकै छिए जल्दीमे मिठाइ दुइ चारि रङ्गके मिठाइ सूखा सूखा दैके अहाँ सब हमरा मिठाइके भेज दिअऽ हर चीज अहाँ भेजबै तब ने सब खै लेतै बच्चासभ टाइम नहि छै जल्दी अहाँ भेजि दिअऽ कि सब भेजबै औ जल्दी भेजू मिठाइ भेजि देबै एक दुइ टा जामुन कच्चा रस्सगुल्ला सिन्घाड़ा सब इहाँ ईसब पैक कै के अहाँ हमरा भेजि सकै छिए